जै हिंद सर बस ठीक ठाक तुस सनाओ सुना यार तू सुना मिगी पता बी निं यरा तू सना केह् स्हाब कताब ऐ थुआढ़ा आं अच्छा ते थुआढ़ा मिगी इन्ना बी सुना इंटरव्यू थोह्ड़ा इन्ना बी सना की इंटरव्यू च केह् केह् पुच्छना आहो अच्छा अच्छा अच्छा एह् कल्ल ई आना एह् कोई चक्कर निं कोई चक्कर निं कोई गल्ल निं